जी मैम जी मैम कब करवाना था डेट कब इस टाइम मैम एक टाइम भी बता दीजिए आप जी मैम जी कितने गेस्ट आ जाएँगे मैम उसके हिसाब से बता पाउँगा मैं चालीस से पचास मैम चालीस पचास गेस्ट के तो मतलब टाइम दस बजे से कितने बजे तक चल जाएगा मैम इवेंट आपका मैम टोटल चालीस से पचास हजार लगेंगे मैम गेस्ट भी तो आपके हैं बहुत आ रहे

जी मैम मेरे पास कर्मचारी भी हैं उन का ध्यान रखा जाएगा लेकिन मैम पैसे कम नहीं हो पाएँगे क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ कर्मचारी भी हैं मेरे साथ मैम देखता हूँ कम हो पाएगा तो सर से बात कर लूँगा मैं एक बार मैम मैं सर से पूछ के एक बार आपको मैसेज कर दूँगा जी मैम जी मैम जब तक इवेंट खत्म नहीं होता हमारे कर्मचारी आपका बिल्कुल ध्यान रखेंगे

जी मैम